हैलो हा जय झूलेलाल कहिड़ो हाल आहे तबियतु पाणी मज़े में बसि तव्हांजो शॉप मूंखे मिले न पियो मां ॻोल्हियां पई तव्हांजो दुकानु किथे आहे तव्हां हाणे चेंज कयो अथव छा दुकानु अच्छा ॿिए पासे वरितो अथव अच्छा अच्छा उहेई मां चवा पई तव्हां खां हाणे असां वठंदा ई आहियूं हमेशह त मूंखे दुकानु ई न पियो मिले एड्रेस सेंड करे मां चयो तव्हां खां अच्छा हा हीअं ड्रेस घणी तव्हां जेकी टंगियल पई आहे साही कलर जी एकवीह सौ कुझु डिस्काउंट न कंदव हा थोड़ो घणो त असां त झूना ग्राहक आहियूं तव्हांजा अच्छा अच्छा त असांखे बि घटि करे न ॾिंदव हा त हीअ जींस अॼुकल्ह जेके आहिनि रोजमर्रा में पाईबा आहिनि प्लाज़ो सेट ड्रेसियूं कुर्तियूं उहेई खपनि न अच्छा त हीअ घणे बांधनी हीअ वारी बांधनी घणे अथव अच्छा अठ सौ रुपिया डिस्काउंट करे था ॿुधायो अच्छा त ठीकु आहे इहे ॿ बांधनी ॿ बांधनी कुर्तियूं ॾेयो उनमें हिकु ऑरेंज कलर ऐं हिकु पीच कलर ॿ हुए ॾेयो ऐं वो जेको कॉलर सेट ॾिठो हुनमें चारि पीस ॾेयो ऐं इहे टीशर्ट हा इहे बि ॾेयो हिनमें में ॿ कलर आहिनि ब्लू कलर खपे हिकु ऐं हिकु मजंटा कलर ईंदो आहे न वाङणई कलर ईंदो आहे बेंगन कलर जेको उओ कलर अथव तव्हांखे हिनमें अच्छा त हा ठीकु आहे त इहे सभु पैक कयोसि ऐं मां उअ पई ॾिसा भाऊ जीअं अॼुकल्ह जड़ी में कुर्तो निकितो आहे न फुल अॻियां पुठिया फुल वर्क कयल आहे हा उहो मूंखे मुंहिंजे घोटु लाइ खपंदो ओह एक्चूली डार्क कलर में हा हुनमें साइज़ियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि अच्छा लार्ज एक्सल मीडियम आहे त मुंहिंजे ख़्याल सां मीडियम साइज़ ॾेयो हुन में हिकु पीच कलर ॾेयो ऐं हिकु लेमन अच्छा सभु डार्क अच्छा हा त हिकु डार्क ब्लू कलर जो ॾेयो हा इहो हिकु ॾेयो अच्छा जींस जींस पंद्रहें साल जे ॿारु जे लाइ जींस अच्छा त हिते कहिड़ो पासे में सुठो दुकानु आहे जिता जींसियूं मिलनि अच्छा अच्छा हा त हिनजो घणो बिल थींदो चारि हज़ार सत सौ त तव्हां हाणे लिमिटेड मतिलबु हिकु राउंड फिगर वठो न चारि हज़ार सत सौ थो थिए त मुंहिंजे हिसाबु सां चारि हज़ार बराबरि आहे भाऊ हाणे एतिरो बि त डिस्काउंट कयो असां ईंदा वेंदा आहियूं रोज जा रोज जा ग्राहक आहियूं हीअं थोरी अॼु पहिरीं दफ़ा आई आहियूं हाणे ॾियारी जी सीज़न चारि हज़ार ॿ सौ में डन कयो सभु अच्छा ठीकु आहे त चारि हज़ार पंज सौ में ॾेयो जय झूलेलाल